जोङो एखमबा सानाव बिदिनो ओंखाम जायो आमफ्राय मोनायाव एखमबा संनोबाब्ला रुथि बानायनानै जायो आरो एखमबा एसे सानफ्रावबो संनो बाबा बायह्रेयावबो जायो हटेलफ्राव आरो एखनबा बिदिनो रुथि जायो एखमबा रुथि जानानै थायो मोनायाव आरो बिदिनो माबा माबि एखमब्ला माबा माबि बानायनानै जायो आरो जों सानाव ओंखाम जानानै मोनायाव संजानो बाब्ला बिदिनो माखौबा माखौबा आलदा आलदा जिनिस बानायनानै जायो आरो एखमब्ला ओंखाम जा एसे थायो बेखौनो जायो एखमब्ला बानायनो बाब्ला बेनो बेखौनो जायो आरो जों जों ओमफ्राइ बिदिनो माबा माबि एखमब्ला जानानै थायो आरो एखमब्ला बिदिनो न'नि ओंखाम संनाया एसे सानाव संनाया एसे थाबा बेखौनो जानानै थायो आरो एखमब्ला रुथि बानायनानै जायो इसे ओंख्रि सबजि संनानै बेनो आरो एखमब्ला बिदिनो जायो थुनोसै जारौ